हाँ बोलिए बेचने के लिए क्या लीजिएगा जैसे मछली बेचते हैं मछली में जैसे रेहू हो जाता है कतरी हो जाता है ब्रिकेटर हो जाता है और गोल्डन हो जाता है अभी जैसे मान के चलिए वह लीजिएगा तो इसका कीमत साढ़े तीन सौ रुपये के जी है अभी कटरा लीजिएगा तो पाँच छः सौ रुपये के जी है और बिकेट लीजिएगा तो यह भी आ रहा है दो सौ का के जी आ जाता है रेहू मछली वही साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ का के जी मिल जाएगा तो आइए ले लीजिए कितना लेना है दो के जी लेना है और और बोल सकते हैं क्या कीजिएगा मछली बनाना है या कोई बिजनेस है कि घर में उपयोग कीजिएगा तो खाने के लिए दो किलो लीजिएगा हाँ हो जाएगा हाँ तो अभी तो हाथ में हैं हम अभी तो हाथ में तो सुबह होगा नहीं तो शाम में छोटा भी मछली आता है छोटा मछली भी आ जाता है बड़ा मछली भी है ले सकते हैं ऑर्डर हाँ ऑर्डर ई सबके लिए हम लोग मछली रखते हैं ऑर्डर के लिए घर पर ज्यादा पहों सबसे बढ़िया मछली कतरा होता है रेहू होता है मछली बहुत प्रकार का होता है आप पसंद कीजिएगा जो मछली वह आपको आर्डर में दिया जाएगा तो हम जैसे चालीस पचास किलो लीजिएगा तो उसका आपको लग जाएगा लम सम जैसे अभी तीन सौ रुपये के जी बिकता है तो आपको दो सौ अस्सी रुपया लगा दे सकते हैं ठीक है मैम पहुँच जाएगा शाम तक पहुँचा देंगे कब का ज़रूरत है रात दस बजे है तो आपको चार बजे के करीब में मिल जाएगा ठीक है हाँ मिल जाएगा ठीक है